हँ परनाम सर हेलो हँ कोन कहाँ कोन गामसे बोलै छिए हमे पूर्णिया जिलासे बोलै छिए हँ कहिऔ ओहि जिलामे केहन होइ छै पढ़ाइ लिखाइ बच्चाकेँ भेजतिए पढ़ै ले हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हमरा आओरके हँ हमे तेली कास्ट छिए हँ तऽ ओतए केहन हँ नहि हम हम कहलिए ने तेली आओरके ओतए कोना राखै हेतै नहि राखै हेतै हमरोके जाति ओतए छै दिक्कत दै छै कि करै छै हँ हुँ होना चाही हँ हँ वएह होना चाही हँ वएह कहलिए हम पता लगबै छिए कोना राखै छै नहि राखै छै हुँ हँ हुँ हँ हुँ खाना पिना कोना दै छै पढ़ाइ लिखाइमे कोना लै छै इएहसब हँ हँ हँ हँ हँ हँ जाति आओरपर नहि ने छै भेदभाव से सब हँ ई तेली जातिके बच्चा अएलैए

हँ

हँ हँ हँ हँ अपन रहि सकै छै घुमि फिरि सकै छिए रहि सकै छिए घुमि फिरि सकै छिए रहि सकै छिए हमर परिवारो जै सकै छिए तऽ रहि सकै छिए कोनो दिक्कत नहि ने किछु दिक्कत नहि ने हँ हँ

ठीक छै तब तब अएबै अच्छा